सामा चकेबा जे हमरा आओरके बनाबै छिए सामा चकेबा मिट्टीके चुगला वृन्दावन बनाबै छिए पहिले जे छै तब सामा बनाबै छिए चकेबा बनाबै छिए सखारी बनाबै छिए चूड़ा राखैके लिए ओ होइ छै कि से बेटी जे ससुरारि नहिरा जाइ छै ओहिके बाद फेर जे छै ने ससुरारि जाइ छै जे छै ने सामा चकेबा खेलै ले जाइ छिए चुगला वृन्दावनमे आगि लगाबै छिए फेर भइआके जे होइ छै भइआ बहिनके गीत गीत गाबै छिए फेर ओ जे सामा चकेबा बनाबै छिए सखारी बनाबै छिए बहुत अच्छा लागै हमरा आओरके बनाबैमे खेलैमे बहुत मेहनतिसे रचि रचिके बनाबै छिए सामा चकेबा बनाबै छिए खेलै ले जाइ छिए अच्छा लगाबै लागै छै बनबैमे तब ओहिके जे छै महादेव बनाबै छिए मिट्टीके जे महादेव बनबै छै ओकरा पूजा करै छिए फेर ओकर मुरति बनाबै छै आओर एहन बहुत सारे भगवानके होइ छै ने मिट्टीके बहुत चीज बनै छै बरतन भी बनि जाइ छै ओकर दीआ बनै छै ओहिमे जोत आओर जलाबै छै दीआमे जे छै बहुत चीज जे छै ने मिट्टीके बनै छै पूजा पाठ लोक करै छै मिट्टीके आओर जे छै से मिट्टीके बरतन बनबै मिट्टीके बरतन बर भी बनबै छै ओकरा बेचै छै आओर ओकर जइसे लोटा ओटा जतना होइ छै पूजा पाठके सब समान बनाबै छै सब समान बनैके बेचै ले जाइ छै बेचै छै ओकरा यूज करै छै फेर बेचिके ओकर जे छै ने अपना बालबच्चाकेँ खिलाबै छै भरण पोषण करै छै बहुत अच्छा लागै छै मिट्टीके बरतन बनबैमे सामा चकेबा बनाबै छै हमरा आओरके खेलै ले जाइ छिए वृन्दा चुगला दुनूमे आगि लगाबै छिए फेर ओकर गीत गाबै छिए सभगोरे मिलिके गीत गाबै छिए फेर चूड़ा आओर आओर दै छिए ओहिमे ओकरा खिलाबै छिए सभकेँ सामा चकेबाके पहिले खिलाबै छिए ओहिके बाद खेलै ले जाइ छिए ओहिकेबाद सभकेँ दै छिए ओ चूड़ा बाँटै छिए